हमने ग्रेजुएट हइ हम ने सोचय कि बाहर जाके एकदम पढ़ियै एकदम अकेलेसँ एकदम ताकि कोइ नहि रहय हम ने वकील बनय लए चाहय हमरा ने वकीलमे बहुत जादा अथी हइ अच्छा लगय हइ वकीलमे करना इसलिये हम सोचय कि बाहर जइए ताकि कोइ ने आय हम एकदम रहियै अकेले आओर शान्ति मनसँ एकदम पढ़ियै एकदम शान्त जगह चाहियै पूरा एकदम ताकि हमरा सिर्फ ओकरे पर दिमागमे रहय आओर कोइ चीज भी यहाँ पर रहयने थोड़ा बहुत ओ जे हो जा हइ इधर उधरके ध्यानमे एकदम हमर दिमाग खराब हो जाइ हइ इसलिये हम चाहे कि बाहर जाइके अपना अकेला रहियै पढ़ियै लिखियै ताकि हम इमानदारीसँ काम करय बहुत सारा वकीलके देखले हइ एकदम एन्ना कइसे काम करतौ झूठ बोलतौ घूस लेतय ई लेतय तऽ हम अइसे नहि करय हम इमान इमानदारीसँ करबय चाह ताकि सब बोलय कि हँ इमानदारीसँ करऽ एकदम हम ताकि हमर साथ साथ हमर पपाके भी नाम हो हम चाहय छी हमर पपाके नाम ने अपना रौशन करियै ताकि सब बोलय कि वाह एकर बेटी ने अच्छा काम कयलकय इसलिये हम चाहय कि हम बाहर जइए ताकि कोइ भी देखय मतलब ककरो अथी नहि हो ककरो परेशानी भी न हो हम अपना आराम सँ बाहर जाके पढ़ियै लिखियै सब चीज करियै आओर वकील जरूर बनियै